ई बहुत हमरासभके होस्पिटलमे अस्पताल छै डॉक्टर छै बहुत क्लेह छै बहुत दुनिआँदारी छै सभचीज बहुत छै हमरासभके आ राशनके दुनिआँके सभके हमरासभके लेहान देहान छै सभचीज छै बहुत लोक कऽ रहल छै बहुत हमरासभके लोक सुविधा दऽ रहल छै आब अहाँसभ जे हमरासभके सुविधा दी जे अहाँसभ करी हमरासभके तऽ जथा पथा छै नहि माल मवेशी छै नहि धिया पूतासँ कोनो रोजगार नहि छै कनी मनी छुट्टी बुट्टीवला रोजगार छै तऽ से तऽ हमरसभके धिया पूताके तऽ आब अहीँसभ सम्हार करबै अहीँसभ दुनिआँ देखेबै दुनिआँ देखियौ हमरासभके केहन कहाँ छै केना की छै से तऽ आब अहाँसभ सोचबै हमरासभके तऽ कोनो उपाय नहि छै आ दुनिआँ गृहस्थीमे दुनिआँमे देखय देबै अहाँसभके कोनो बिच्छन खसाबयके नहि बीछन छै नहि खेती छै नहि पथारी छै केओ करयवला नहि छै हमसभ नहि धिया पूताके नेहारमे छी लागल केना की हेतै से तऽ अहीँसभ सोचबै अहीँसभ दुनिआँ देखबै हमरासभके तऽ कोनो दुनिआँ नहि छै की व्यवहार छै सभ से ताकय पड़त अहीँसभके अहीँसभके लोकनिपर हमसभ निर्भर छियै हमरासभके तऽ कोनो काज नहि छै की करबै से तऽ आब अहीँसभ सोचबै